जनवरी म्हीनै लोह्ड़ी दा ध्यार आंदा लोह्ड़ी दी अस उस दिन मुंगफली बगैरा लाइयै बच्चें दे हार बनाने हार बनाइयै ते बच्चें गी पाइयै ते शामीं बेल्लै अर्घ दिन्ने होन्ने आं ते जनवरी म्हीनै लोह्ड़ी दा ध्यार आंदा ऐ ते फरवरी म्हीनै आई जंदी बसंतपंचमी ते मार्च च शिवरात्री आंदी ऐ शिवरात्री दा ध्यार मनान्ने अस अप्रैल म्हीनै बैसाखी आई जंदी बैसाखी दा ध्यार मनान्ने आं नमां साल होंदा ओह् देसी दा ते मेई च दाती माता दी मेल आंदी ऐ केईं बारी जून च आंदी केईं बारी लॉस्ट मई च आंदी ते जुलाई म्हीनै आई जंदा सौन म्हीना उसलै आई जंदा ते उस म्हीनै शिवजी भगवान दी पूजा होंदी ऐ ते अगस्त च आई जंदे नागपंचमीं सतंबर च आई जंदे सराध अक्तूबर म्हीनै नराते आंदे साढ़े ते नवंबर च आई जंदी दिवाली ते दिसंबर च आई जंदा क्रिसमस डे ते जनवरी म्हीनै लोह्ड़ी आंदी ते अस लोह्ड़ी दे मतलब कि हार बनान्ने मुंगफली ते छुहारे ते फिर सौंगी लाइयै बच्चें दे गलै बिच पाइयै शामीं बेल्लै अस अर्घ दिन्ने आं ते दपैह्रीं असें रुट्टी बनाई दी होंदी भठोरू सब्ज़ी राजमां चौल मद्धरा बगैरा ते फिर जिसलै फरवरी म्हीनै बसंतपंचमी आंदी ते बसंतपंचमी च अस पीले वस्त्र पाने पीले गै मतलब की उस दिन अस बच्चें गी वस्त्र पैाइयै पीला गै भोजन बनान्ने पीला हलवा होइया जां कड़ाह् बगैरा गै जां मिट्ठे चौल पीले बनाई ओड़े फि्र उस दिन अस सरस्वती माता दी पूजा होंदी ऐ एह् बसंतपंचमी दा ते उस दिन सरेआं दे फुल्ल खिल्लदे न ते अप्रैल म्हीनै आई जंदी बैसाखी जेह्ड़ा की हिंदुएं दा नमां साल चढ़दा ते तां करियै उस दिन अस बैसाखी दी ध्यार मनान्ने आं ते उस दिन बी अस भठोरू बनान्ने आं ते अपने घर मतलब कि पकौड़े बगैरा सबकुछ बनाइयै ते बच्चें गी खलान्ने आं मई म्हीनै आई जंदी साढ़ी दाती माता दी मेल ते मेल च अस धाम बनी दी होंदी ऐ दाल चौल अम्बल ते फिर उस साढ़ी दाती माता दी मेल होंदी उद्धर सारे आए दे होंदे ते सारी कुड़ियें गी ते बुलाए दा होंदा ते उस दिन अस उद्धर मेल च भंडारा खन्ने ते केईं बारी जून च आंदी मेल केईं बारी मई च जुलाई म्हीनै आई जंदा मतलब कि सौन म्हीना आई जंदा उस म्हीने च शिवजी भगनवान दे मतलब की सोमवार दे बर्त रक्खे दे होंदे केईं लोग मिट्ठे रक्खे दे होंदे केईं लोग फलाहार खंदे फलाहार बनाई लैंदे ते फलाहार बनदा बी मिट्ठा ते केईं लोग मतलब मिट्ठा खाइयै मतलब लून बी खाई लैंदे मिट्ठा जादै लोग जेह्ड़े न सौन म्हीनै दे सोमवार दे बर्त मिट्ठा गै रखदे ते मिट्ठा गै मतलब भोजन खंदे न ते ओह्दे बाद आई जंदा अगस्त म्हीनै नागपंचमी ते नागपंचमीं पर अस ओह् करने नागें दी मतलब सफाई करने ते ओह्दे बाद सफाइयां करने दे बाद नागपंचमी होंदी ते उस दिन साढ़े भोग बगैरा बनाइयै ते चूरी बनाइयै नागें ई मतलब की खीर बनाइयै उनेंगी नाग पूजदे न ते ओह्दे बाद बस सितंबर च आई जंदे सराध ते ओह् दिन होंदे न सराध मतलब कि जेह्ड़े साढ़े पितृ होंदे न उंदे च मतलब कि भठोरू खीर बनाइयै उंदे बास्तै ते उस दिन अस सराधें ई जिस दिन सराध होन ते उनें ई मतलब रुट्टी खलान्ने उंदे नाम दी ओह्दे बाद अक्तूबर म्हीनै आई जंदे नराते नरातें च अस माता रानी दी पूजा करने क्यारी लान्ने अस घर च ते जेल्लै नौ दिन होई जंदे ते उस दिन अस क्यारी प्रवाहित करियै कंजकां कन्यापूजन करने आं नंवबर म्हीनै आंदी दिवाली ते दिवाली पर अस जेह्ड़ा ओह्दे च कि बच्चे पटाखे चलांदे न श्रीराम भगवान दी रातीं अस पूजा करने आं दीपक जलाने अपने घर रोशनी करने होर बच्चे नमें नमें कपड़े पांदे न उस दिन ते रातीं अस पूजा करियै उस दिन अस भठोरू बगैरा बनाइयै अपने घर पकौड़े मिठाइयां बगैरा लेई आने आं ते दिसंबर म्हीनै आंदी ऐ क्रिसमस ओह् अस हिंदु लोग इन्ना नेईं मनाने आं लेकिन बच्चें जदे स्कूलें च फंक्शन होंदे न ते एह् सारे साढ़े हिंदुऐं दे ध्यार न ते अस सारे इंया बनान्ने आं एह् सारे ध्यार जेह्ड़े न आने चाहिदे न एह् साढ़े बच्चें गी बी पता होना चाहिदा ऐ की एह् साढ़े हिंदुऐं दे केह्ड़े केह्ड़े ध्यार न ते अस कियां कियां मनाने आं अग्गें असें अपने बच्चें गी बी मनाना चाहिदा अस अपने स्यानें कोला सिक्खनेंं आं कि मतलब एह्ड़ेक एह्कड़े ध्यार होंदे न ते अस कियां करने ते अस मतलब अपने सेआनै कोला सिक्खने ते अग्गें असें बी अपने बच्चें गी सखाना कि भला अग्गें कियां कियां करने आं ते एह् सारे ध्यार जेह्ड़े न एह् सारे हिंदुऐं दे